टैकनीक टैकनीक क्या है टेक्नीक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी हेल्प से जिसमें हम साइंस की हेल्प से नए नए चीज़ों का निर्माण करते हैं नए नए प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी करते हैं इसमें प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी रेट भी बढ़ जाती है इसमें इसमें सब रेट कम लगता है इसमें मेंटल रेट ज़ादा लगती है इसमें हम एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं उसके रेट को इंक्रीज़ करते हैं और टेक्नोलॉजी कई प्रकार की होती है मुख्यतः टेक्नोलॉजी छः प्रकार की होती हैं लाइक इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी कंप्यूटर कंप्यूटर टेक्नोलॉज़ी और इस समय प्रेज़ेंट टाइम में हमारे पूरे वल्ड में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इस्प्रेड कर रहा फैल रहा है क्योंकि बीच में कोरोना वायरस आ गया था कोविड टाइम आ गया था जिसकी वजह से पूरी पूरे लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गए हैं चाहे वो खाना खाने के लिए हो चाहे वो पढ़ाई करने के लिए हो सब चीज़ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड हो गया है टेक्नोलाजी टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च करने के लिए हमें एक अच्छे इस्किल की जरूरत होती है लाइक अगर हम कंप्यूटर साइंस से पढ़ते हैं तो हम कंप्यूटर के इंजीनियर बनेंगे जिससे कि हम कंप्यूटर में नए नए फ़ंक्शन्स को ऐड करते हैं नए नए फ़ंक्शंस होंगे जिससे कि और भी हमारे या कंटी अच्छे से डेवलप कर पाएगा हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो चुकी है अब कि हम घर बैठे कोई भी चीज ऑडर कर देते हैं घर बैठे कहीं किसी से भी पढ़ लेते हैं अब हमें बड़े पहले ये कोविड से पहले ये होता था इस्टडी में कि हमें कोई भी कोचिंग करना होता था तो हम बहुत दूर जाना पड़ता था एक दो तीन चार पाँच दस लाख तक खर्चा करना पड़ता था पर अब हम उसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से दो हजार पाँच हजार दस हजार की बैच लेके भी पढ़ लेते हैं ये है टेक्नोलॉजी का फायदा और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी वो इस्टूडेंट इस्टूडेंट करते हैं जिनका माइन्ड साप होता है चाहे वो कला में हो चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो टेक्नोलॉजी का एक अलग ही महत्व है टेक्नोलॉजी लोगों की जो फीज़िकल वर्क है उसको कम कर दिया है अभी हम एग्रीकल्चर में भी देख सकते हैं पहले किसानों को कितना ज़्यादा श्रम करना होता था पर अब ऐसी ऐसी टेक्नीक आ चुकी हैं गेहूँ काट दे रही है धान काट दे रही है विदाउट एनी फीजिकल वर्क बिकॉज़ इंडिया हैव टैलेन्टेड्स टेक्नोलॉजिस्ट

फ़ाॅर्मिंग में हम जैसे कि लाइक अभी हार्वेस्टिंग आ गई है हार्वेस्टिंग एक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है जोकि हमारे जैसे ही लोगों द्वारा बनाया गया है उनके टेक्नीक्स का यूज़ करके जिसके थ्रू हम बिना विदाउट एनी लाइक श्रम वर्कर्स अपने क्रॉप को क्रॉपिंग कर सकते हैं सो मेनी टेक्नीक्स आर प्रेज़ेंट दिस टाइम सो हमें आगे चल के अपने देश के विकास के लिए और और नई नई टेक्नीक्स को का खोज करना चाहिए जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके टेक्नीक्स की पढ़ाई करने के लिए लाइक हमें साइंस मैथ्स लेने होते हैं मेनली जिससे कि हम कोई भी टेक्नीक साइंटिस्ट बन सकते हैं अब जैसे कि किसी भी लोहे से कोई भी इन्स्ट्रुमेंट बनाया जाता है तो वो होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक टेक्नीक्स लाइक जैसे कि इन्वेन्शन ऑफ़ लाइट्स इन्वेन्सन हो बल्ब्स इन्वेन्सन ऑफ़ एनी इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक्स टेक्नीक्स सो हमें टेक्नीक्स की पढ़ाई करनी करके और भी इस्टूडेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारा जो देश हो देश है वो और भी जल्दी विकसित हो विकासशील अभी हमारा देश विकासशील गति में है अभी विकसित गति में नहीं है सो विकसित गति में लाने के लिए हमें और भी टेक्नीक्स का यूज़ करना चाहिए टेक्नीक्स के यूज़ से प्रोडक्टिविटी रेट भी बहुत तेजी से बढ़ता है और जैसे कि अभी हम ज़्यादा प्रचलित देख सकते हैं बायो टेक्नोलॉज़ी बायो टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम सिर्फ अगर हमारे क्रॉप पे एक इंसेक्ट के द्वारा हमारा क्रॉप अगर खराब हो रहा है लेकिन अगर उसपे दस क्रॉप इंसेक्ट बैठे हैं तो हम इस्पेसल उसी एक इंसेक्ट को मार सकते हैं ये है बायो टेक्नोलॉजी पर पहले के इंसेसाइड्स या फिर कैमिकल्स जो होते थे उस पेड़ पे अगर दस प्रकार के इंसेक्ट्स बैठे हैं तो दसों को मार देते थे तो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करके टेक्नोलॉजी को हम लोग बढ़ावा देके ऐसा कुछ कर पाएँ तो ये है टेक्नोलॉजी का दिन थैंक्स